नहाबयके बारेमे की बताबी हमसभ तऽ बचपनेसँ ही स्नान करय लए जानै छी हेलय लए जानै छी हमरा सभके बाढ़ि इलाका यए बचपनसँ ही हमरा सभकेँ तैरय लए सिखा देने यए माँ पप्पासभ सभ कतनो भारी बाढ़ि बाढ़ि आबि जाइ छै तैओ हमसभ डरै नहि छी हेलि कऽ पार भए जाइ छी लेकिन आजकलके जमानामे सभ स्विमिंग पुलमे हेलय लए जाइ छै छोटा सा तालाब बना लै छै ओहिमे हेलय लए सीखै छै लेकिन हमरा सभके बारेमे तऽ से नहि यए हमरा सभ तऽ बहुत बढ़िआँ हेलय लए जानै छी तालाबमे चाहे कतनो बड़ा नदी रहय कतनो बड़ा पोखरि रहय या बाढ़ि आबि जाय सभसँ हेलि कऽ पार भऽ सकै छी हमसभ हेलयके लिए हमरा सभके टेन्शन नहि छै कतनो बाढ़ि आबि जाय स्नानके बारेमे हमरा सभकेँ हेलयके बारेमे की पूछै छी हेलयके बारेमे तऽ हम बहुत बढ़िआँ छी आजकलके बच्चासभ हेलयके बारेमे बहुत अथी छै पानिमे थोड़ा सा पानिमे भी गुड़गुड़ा कऽ दम तोड़ि दै छै लेकिन हमरा सभकेँ तऽ से नहि छै हमरा सभके बाढ़ि इलाका छै तऽ कभिओ भी हेल सकै छी कतहुसँ हेलि सकै छी हेलयके बारेमे हमरा सभ बहुत एक्सपीरियंसमे छी छी हेलयके बारेमे बहुत हेलल जाइए हमरा सभके हेलैत हेलैत हमरा सभके जे छै ने बड़ा बड़ा नदी तालाब पोखरिसभ छै बाढ़ि अयलाके बादो हमसभ हेलि जाइ छी हेललाके बादो हेलि कऽ पार उतरि जाइ छै कितना भारी नाव छै अथी नदी छै ओहिमे हेलि कऽ हमसभ पार उतरि जाइ छी ओहिमे घबराबै नहि छी हमसभ घबरेलाके बाद हमरा सभकेँ दिक्कत भऽ जाइ छै बहुत जे नहि हेलय लए जानै छै जे बच्चासभ हेलय लए नहि जानै छै ओसभकेँ भारी दिक्कत भए जाइ छै हेलयमे तऽ ओहि दुआरे से हमरा सभकेँ तऽ ओसभ चीज दिक्कत नहि होइ छै आगाँ चलि कऽ हमसभ अपन बालो बच्चाके एहन तरहके दिक्कत नहि हुअय लए देबै सभकेँ हेलय लए सिखयबै किएक तऽ जिन्दगीमे जीना छै तऽ सभ कामसँ निपुण रहना चाही किएक तऽ कब कखन कोन कामके मौका लागि जाइ छै कहना मुश्किल छै कखनो हेलैए लए बाढ़िए आबि गेलै कतहु गेलियै बाढ़ि आबि गेलै तऽ हेलय लए जानबै तब ने हम हेलि कऽ निकलबै आ जब हेलय लए जानबे नहि करबै तऽ कोना हेलि कऽ निकलबै जकरा बारेमे कि सभके बाल बच्चा सभकेँ भी हलका फलका पोखरिमे जाय लए नहाबय लए छोड़ि दै छियै जेनाकि हमरा सभकेँ जितिया पर्व भेल ओहिमे हेलय नहा पोखरिमे नहायब प्रावधान यए प्रावधान यए ओहन प्रावधान यए जे पोखरिमे ही नहायल जाइ छै जितिया पर्वमे ओहिमे बाल बच्चासभ जाइ छलै नहबय लए तऽ हेलै छै हेलय लए सीखै छै हमसभ तऽ जानिते छी लेकिन बालो बच्चासभ सीखै छै आगाँ चलि कऽ हेलय लए काम देतै हेलयमे आ हेलयमे जेनाकि हमरा सभकेँ छठि पर्व होइए छठिओमे बहुत भारी हेलब बाल बच्चासभ सभ पोखरिमे नहबैए हेलैए अर्घ दैए नहा नहा अर्घ दैए तऽ हेलय लए सीखै छै हेलय लए जानै छै तब हेलै छै हमसभ हेलयमे बहुत एक्सपर्ट छी हमरा सभके गाँवमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ पर्व होइए जाहिमे कि पोखरिमे नहबैके मौका मिलैए हेलय लए जान् के मौका मिलैए हेलैत हेलैत हमसभ बढ़िआँ हेलक्कर बनि गेलहुँ यए बढ़िआँ मछली मारि हेलि कऽ मछली तछली मारि लै छी जकर कि बारेमे की बताबी मछलीसभ मारि हेलि कऽ कतनो बड़ा आँधी तूफान बारिश होइ छै ओहोमे हेलि कऽ पार हो भऽ जाइ छी नदी नाला तालाब सभमे हेलि कऽ पार भऽ जाइ छियै हमसभ